अॼुकल्ह शोशल मीडिया जो आहे अल इलाही प्रोत्साहित करे वेठी आहे और जो आहे सोशल मीडिया में ही हेॾा सुठा सुठा माण्हूअ जो आहे हेॾा सुठा सुठा वीडियो विझंदा आहिनि जो हुनखे ॾिसी करे बि माण्हू सिखी थो सघे ऐं मां जो आहे हेॾा बढ़िया बढ़िया ख़ुदि मां यूट्यूब में बि चङ चङा सिखिया आहिनि और मांजो आहे हि हिन प्रकार सां मां सभिनी जी मदद बि कंदी और बल्कि मां कैदी बि आहियां सभिनी खे कि तव्हां बि जो यूट्यूब ॾिसो और हिनखे तॾहिं बि क माण्हू भटकनि छो हेॾे होॾे जॾहिं आज अॼुकल्ह यूट्यूब सोशल मीडिया आहे त हु हुन ते माण्हू ॾिसी करे छो न उहो प्रभावित थियनि और अॼुकल्ह सभु माण्हू हेॾा उहो आहिनि चालाक थी विया आहिनि कि अॼुकल्ह माण्हू ॿाहिरि वञणु नथो चाहे और जो कुझु चाहे थो माण्हू अॼुकल्ह फ़ोनूं हेॾियूं हली वेयूं आहिनि हेॾा यूट्यूब हली विया आहिनि हेॾा सोशल मीडिया में माण्हू कला हेॾी बढ़िया बढ़िया विझंदा आहिनि जो माण्हू ॾिसी करे प्रभावित थी वञिबो आहे और हुन ई सही माण्हू हर शइ सिखी वेंदो आहे जीअं माण्हू फुल रोटी ते माण्हू सिखी थो त कोई कंहिं शइ ते सिखे थो त हे हेड़ी जो आहे मदद हिन सां असांखे यूट्यूब सां सोशल मीडिया सां समुझो त हिन सां असांखे इलाही हैल्प मिली थी वञे जो कोई बि जो कोई बि सिखण कुझु बि चाहे थो उन्हनि बसि थोरोसो तव्हां लिखी करे उहो करे रखो त हुन सां तव्हांखे उहो शइ तव्हांखे निकिरी करे ॿाहिरि ईंदी ऐं हो तव्हांखे हिन में सोशल मीडिया में ॾेखारंदी उहो तव्हां ॾिसी करे ॾिसी करे असां सिखी था सघो हुन में हर हिकु शइ ॾेखारंदा आहिनि हर हिकु शइ सेखारंदा बि आहिनि ऐं असां हिन सां चङो प्रभावित थिया आहियूं